देव बरो दीस दिवं हांवें दिसता म्हाज्या व्हडाफोन मोबायलाक चारशें णव्याणवाचो प्लॅन पर्याप्त केला पण हांवेंन तो म्हाजो प्लॅन चुकिचो केल्लो कारण म्हाका तिनशे णव्याण्णवचो प्लॅन जाय आसलो चारशें णव्याणवचो प्लॅन जो आसा ताचेर म्हाका चड कॉल आनी डेटा सर्वीस मेळ्ळना हाका लागून म्हाका तो आतां निवडपाचो नासलो तरी तो चुकीन हांवें निवडलो तिनशे णव्याणव ह्या रिचार्जाचेर म्हाका बरे तरेचो डेटा पॅक आनी कॉलिंग सर्वीस मेळटा ताका लागून म्हाका तुमचो आदार जाय आसिलो तो प्लॅन चुकिचो हांवें निवडला तो उल्टो करून म्हाका तिनशे णव्याणवाचो प्लॅन दिवन म्हाजे बाकिचे शंबर रुपया म्हाका परते म्हज्या मोबायलान रिफंड करचें म्हण अशें करूंक म्हाका तुजो आदार जाय